मैगं थाइगं गायनोबालाय सिगां हाग्राफोरखौ फोसाबग्रोदो फोसाबग्रोनानै बिदिनो हालेवग्रा दङबा मोसौ मोसा दङबा हालेवदो हालेवनानै माबादो जोंहाथ' मोसौ मोसा गैया नालाय बिदिनो खदालजों जावग्लिबायनानै बिदिनो हाथायआव थांनानै माबा बेफारिफोरनाव जोलै बायनानै फोदो फोनानै बेफोरबायदिनो गोरलैनिफ्राय नायफा नायफा नायदो मोसौ मोसा हाबो बिदिनो बारि दुमदो दुमनानै बिदिनो गोरलैनिफ्रायनो जोथोन लानानै ओमफ्राय एसे देरोबा दांदो मायसाफोर दांनानै आरो मायसा दांनायजोंल' जाया बिदिनो हासारफोर इसे गारनांगौ जायो एम्फौ एनलाफोराबो दानि जुगाव माबा अरलाबायो नालाय गोदोनि बायदि नंला गोदोथ' गोबोरखि हासारजोंनो जायोमोन दाथ' हाथाय बाजारनि मुलि बायदिनो मेडिसिन सारो सारनानै बेबो बिफांफोरखौ फोथांनानै बिदिनो फांसे फांनै मोनजायो आरो जोंहा जावग्लिनाय नालाय बोथोराव इसे बायनो गयो बिदिनो बोथोराव बायनो गबाय नालाय जाखिनि नांगौ बेफोरखौ संख्रि बानलुफोरखौल' बायनानै जानांगौ जायो ओमफ्राय फांसे फांनै बिदिनो न'आव जावग्लि जावग्ला गायनानै एसे एनै लाइ लाफा फान्थाव साम्ब्राम सुम्ब्रामफोरखौलाय गायनानै जानो रोङो बे बांद्राय गिदिर गिदिर मैगंफोरखौ मालाय बेपारिफोरा आबादारि मावग्राफोरा माने बिसोर मावनानै जानो रोंगौ जोंनिया बेफोरबायदि आयडिया गैया बिसोरबायदि मावनानै बुरजा बुरजा फानलायनाय जों बेफोरबायदि बोखांनो हाया जोङो माने जानो आन्था बोथोराव बेफोरबायदिनो इसे दलरफा दलरफा जावग्लिनानै जायो ओमफ्राय जावग्लिनानै जाबाय नालाय मोसौ मोसाफोरखौथ' नायनांखागोन बिदिनो मा बोथोराव जाबाय आरो बिदिनो आरो माबा फोफिनलायबाय थैयोबा बेखौ नङा बैखौ इसे इसे मावनानै जानांगौ जायो माइ दैफोरखौबो बेफोरबायदिनो मावनांगौ जायो दैज्लां समाव माबायदि गायनांगौ दै सोनांगौ माबायदि हासार होनानै बोखांनांगौ माबायदि हाग्रा बायदिसिना आलिफोराव हासार हासोर माबानानै आलि एवसो एवसो एवनानै होनांगौ माइफोराबो बिदि नङाबानो मोनजाया मोसौ मोसाफोरखौबो जोथोन लानांगौ नायनांगौ नङाबा हाबनानै जाब्रुलाङो ओंखारहां ओंखारहां समावथ' माइआ जायोबा उनाव बे बिजौखौ जाजोब्बाय नालाय ओंखारनो रोङा ओमफ्राय बे ओंखारनो रोङैआव माने मोजाङै जोथोन लानांगौ जायो सानफ्रोमबो ना हरनांगौबा एबा दै बायदिसिना जावग्लाय जावग्लाय होनानै सोनांगौ जायो दुब्लिफोराव माइफोरखौबो नङाबा फिथाइफोरा फुरा मोजां जानो रोङा बेफोरबायदिनो बायदि रोखोम माइआवबो एम्फौ हाबो नालाय एम्फौफोरनिबो मुलि सारो बिदिनो गायनाय समफोरावबो इउरिया बायदिसिना होखायो आरो दानि जुगाव